असांजी कटनी जिले में सामाजिक हिकु प्रथाउनि में त जेके असांजा सिंधी त्योहार आहिनि उहे बि सभु सुठे सां मल्हाया वेंदा आहिनि असां चाहे त असां झूलेलाल जयंती जी अगरि ॻाल्हि कयू शुरुआत कयू इन खां त चाहे चंड हुजे हर महीने उनखे बि सुठे सां मल्हाईंदा आहिनि इनजे अलावा असांजे कटनी शहर जी शान आहे असांजा सतगुरु साई ईश्वर शाह साहिबु हरे माधव पंथ जा सिरमोहर आहिनि उहे असांजा गद्दीनशीनु हिनमहिल सच्चे बादशाह साई ईश्वर साहिबु जी उन्हनि जी द्वारा हिते पूरे साल में चारि वॾा वॾा आयोजनु थींदा आहिनि जंहिंमें सतगुरु पर्व वर्सी पर्व गुरु पुर्णिमा ऐं इनजे अलावा साहिबननि जो जेको जनमु उत्सवु थींदो आहे इते ईअं पंजाह हज़ार लखु माण्हू साल में चारि भेरा ईंदा आहिनि ऐं वॾे रूप में संतनि जी महिमाऊं उन्हनि जूं लीलाऊं साखियूं असांजो माधव नगर जे नाले सां बसियल आहे सतगुरू साई माधव शाह साहिबु पाकिस्तान मां एड़े सन अठतालीह में उणिवीह सौ अठतालीह में आया ऐं हिते पूरो झंगल बियाबान हूंदो ऐं इन माधव नगर खे वसायूं उन्हनि जे नाले सां ई असांजो हे माधव नगर हिनमहिल वसियल आहे ऐं पूरो आध्यात्मिकता सां सराबोर आहे हीअ असांजो माधव नगरी पूरो कटनी शहर त सांस्कृतिक रीति रिवाजनि में ॿियो ॾिठो वञिजे त जेके असांजे ॿियनि समाज जे जेके भावर आहिनि उन्हनि जा बि त्योहार चाहे रमज़ान हुजे चाहे ईद हुजे चाहे असांजे सिंधियुनि जा त्योहार हुजनि चाहे दशहेरो हुजे दीपावली हुजे जीअं हाणे हिनमहिल नवरात्रा था हलनि पिया त पूरो शहर माता जी पूजा में रंगियल आहे त ईअं सांस्कृतिक जेके रीति रिवाज़ आहिनि उन्हनि जो पूरी उन सां शिद्दत सां सभु पालन कंदा आहिनि पूरे प्रेम सां ऐं सभु सुठे सां मल्हाइजो रहियो आहे हे नॉन क्रिमिनल एरिया हिते कोई लढ़ाई झगिड़ो थींदो ई कोन्हे कटनीअ में क्राइम ऑलमोस्ट जीरो रहंदो आहे त सभु ॾाढो सुख सां पंहिंजो जीवन कटियूं था आनंदु सां हरिओम